जोंनि जायगायाव गोबां खाथि खाला दैमा दैसाफोर दङ बे दैमा दैसाफोराव गोबां ना दङ दैमानि ना बे दैमानि नाफोरा ना गोलाव बेखौ जोङो मुस्रि सायो मुस्रि सानानै जोङो बेखौ आवथेनानै हमो आरो बेखौ जानायाव बे ना गोलावा जोबोद गोथाव आरो गोदै बेनिखायनो जोङो बे नाखौ बांसिनानो बायो आरो बायनायाव बेसेनाबो बेनि बेसेना गोबां जायो फ'वासेयावनो जोङो सेजौ जौसे राङाव फान्नाय जायो आरो बे नाफोरनि बेसेना गोबां आरो जानायावबो गोथाव जोङो खाथि खालानि दैमा दैसाफोरावनो बे नाखौ बांसिन मोनो आरो जोङो फुख्रियाव जोङो गोबां फिसियो ना रौ ग्रासकाथ आरो कमलकार कमलकार नाया जानायाव गोथाव बेनिखायनो जोङो बे कमलकार नाखौबो जोङो बाहायो आरो जानायाव ओंख्रि सङोब्ला जोङो जानायाव बे नाखौ गोथाव मोनो बेनिखायनो जोङो बे नाफोरखौबो इसे बांसिन बिबाङाव फानो आरो कमलकार नानि दामा बांसिन जायो